हांवें ऑनलायन बजाज मिक्सर ऑर्डर केल्लो तो ऑर्डर करना फुडें म्हाका ताणें रोकडोच फोन नंबर घेतलो एडरेस घेतलो आनी हांवें बेश्टे कंमपेयर केलें मार्केट रेटीच्याकूय एक दोन हजार रुपये स सवाय पडटा म्हणोन हांवें तो मिक्सर ऑर्डर केलो ताणें म्हाका हाडून दिलो हाडून दिलो आनी ताजी जे कितें भितर चार पळय जार आशिले ते कशे कितें बसोवपाचे ते सांगले पूण सांगपा वायट दिसता तो मिक्सर हांवें घेतलो खरो पूण एक म्हयन्या मदगती त्या मिक्सराची त्या जाराची एक एक जाराची ब्लेड गेली दुसऱ्या जाराची ब्लेड गेली आनी परत तांकां फोन करून सांगलें जायत आमगे टेक्नीशन येतलो कंपनी ऑर्डर करूं जाय म्हणटात म्हणजे तांगे सरवीस अजिबात बरी ना सद्द्या म्हाका खंयचो घेतलो काय जालो लोकल डिलवर डील जो डिलर आसा तेज्या म्हऱ्या गेलो जायत तो सांगता तूं ऑनलायन ऑर्डर केल्ली ऑनलायन कंम्प्लेन दी ते येत म्हूण आमी वी आर नोट रिसपोसिंबल अशी आमकां म्हाका ते हे सांगतात खूब वायट दिसता